भारतारि सावथुन आरो देंखोफोरनि सोमोन्दै आं बेखौनो सानोदि भारतारि सावथुन बानायग्राफोर आ बानायग्राफोरा गोबां समाजारि जेंना आरो मोजां मोनलायनाय आरो गोबां गोबां सल'फोर लानानै जोङो बानायनानै सावथुनफोरखौ दिन्थियो बेफोर सावथुनफोरखौ नायनानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनो आरो आं बेखौनो सानोदि भारतारि सावथुन बानायनाया बानायनायफोरखौ नायनानै जोंनि गोसोआ जोबोर गोजोननाय मोनो आरो आं सानोदि बेफोर सावथुनफोरा जोंनि गोसोआव रंजाहोनाय लाबोयो आरो देंखोफोरनि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंनो सानो दि जोंनि भारतारि देंखोफोरनि सुजुग्राफ्रा जोबोर मोजां मोजां मोजां मोजां मेथाइफोर सुजुयो आरो बे मेथाइफोरखौ जों खोनासंनानै गोसोआव गोजोननाय मोनो जेब्ला जोंनि गोसोआव दुखुफोर सोमजिखाङो एबा माबाफोर गाज्रि साननाय सोमजिखाङो अब्ला जोङो बे भारतारि देंखोफोरखौ जों खोनासंनानै गोसोफोरखौ रंजानाय मोनो सान्थि मोनो गोजोननाय मोनो आरो दुखुफ्रा जोंनि गोसोनिफ्राय जायखारलाङो आं जोंनि भारतारि सावथुनफोरखौ नायनो मोजां नुनाय सिरिसफोरा जाहैबाय एसे मोजां मोनलायनाय संसार जालायनाय एसे बुलायनाय गोनां आरो राजखान्थिफोरनि सोमोन्दै दिन्थिफुंनाय आरो जोंनि गामि ओनसोल सोहोराव सोमजिनाय जेंनाफोरनि सायाव लानानै बानायनाय सिरिस एबा सावथुनफोरखौ नायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनो आरो आंनि बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां फावखुंगुरा जाहैबाय बर'नि मुंदांखा सासे फावखुंगुर लिंसार बसुमतारि आरो सुखबिर कार्जि आरो फावखुंग्रिया जाहैबाय पुजा मुसाहारि आरो मनालिसा हाज'वारि आं बांसिनै सावथुनफोरनि मेथाइफोरखौ मोजां मोनो आथिखालनि आथिखालनि दा जों सिगां नुबोखानाय बर'नि मुंदांखा फिल्म गोथार फिल्म आरो अननाय आगर गैयै आर'नाइ गोबां गोबाङैनो दङ आरो हिन्दी सावथुननि माखासे मेथाइ जेरै गद्दर टुनि मेथाइफोर आरो जवान फिल्मनि मेथाइफोर आं बेफोरखौ खोनासंनानै जोबोर गोजोननाय मोनो आंनि बयनिख्रुइ मोजांसिननाय मेथाइ रोजाबगिरिया जाहैबाय सोमखोर दैमारि बिथाङा सासे बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथांनि मेथाइ खोनासंनानै आं गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनो मानो होनोब्ला बिथांनि मेथाइनि ओंथिफ्रा जोबोर ओंथिगोनांफोर आरो बिथांनि मेथाइफोराव गोबाङै ओंथि हाबनानै थायो जेरै मोजां मोनलायनायनि एसे दुखु जानायनि आरो संसार जानायनि आरो जोंनि बर' हारियाव नुजाखांनाय माखासे जेंनाफोरनि बांसिनै बिथांनि मेथाइआव जों नुनो मोनो दि मोजां मोनलायनायनि आरो गोसोआव मोजां मोनलायनायनि रायज्लायनाय बेफोरखौ खोनासंनानै आं गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनो जेब्ला आंनि गोसोआव आं दुखु फैयो आरो माबाफोर साननाय फैयो अब्ला आं बिथांनि मेथाइखौ खोनासंनानै जोबोर गोजोननाय मोनो आरो आं बांसिनै गोजोननाय मोनो जाहैबाय भारतनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि आरजित सिंहनि हिन्दी मेथाइफोरखौ खोनासंनानै बिथांनि मेथाइफोरखौ आं खोनासंनानै जोबोर गोजोननाय मोनो मानो होनोब्ला बिथांनि मेथाइफोरा जोबोर मोजां गोसोआव थुलुंगानाय होयो आरो मोजां मोनलायनायनि मोनसे गुबै ओंथि फोरमायो आरो दुखुफोरनि गुबै ओंथि फोरमायनानै बिथाङा मेथाइखौ रोजाबो आरो बिथांनि आवाज एबा बिथांनि गारांखौ आङो जोबोर मोजां मोनो जायनि जाहोनाव आं बिथांनि माबाफोर आंनि गोसोआव दुखुफोर सौफैयोब्ला आं बिथांनि मेथाइखौबो खोनासंनानै आं गोसोआव गोजोननाय मोनो आरो बिथांनि मेथाइफोरखौ खोनासंनानै आं जोबोर रंजानाय मोनो